हेलो हाँ बोलिए

जेस जैसे की दीपावली हुआ और छठ पूजा हुआ और दुर्गा पूजा हुआ ये सब तो हमलोग बहुत अच्छे से मनाते हें आपलोग कैसे मनाते हें

वो नहीं हम लोग को तो अभी जैसे की छठ पूजा हुआ तो छठ पूजा के तयारी भी दीपावली से शुरू होता हे और सारा सजावट भी होता है करना पड़ता है नदी किनारे जाते हें सारे फेमली सजावट होता हे आपको भी यहाँ आई क्या आइसाई होता हे तो कैसे करते हें

और क्या बोलते होली कैसे मानते हें दुर्गा पूजा तो ऐसे ही मानते हें जैसे की नौ दिन नवरात्रि फर्स्ट बार पहले कलस्थापन होता हे उसके बाद नौ दिन नवरात्री चलता हे हमलोग वैसे व्रत का माता का अर्जी अर्जी लगाते हें उसके बाद है नवें दिन जाके प्रसादी उसादी चढ़ाते हें मेला बाल बच्चा क बे करके फेमली पूरा फेमली हो करके दर्शन करने के लिए माता को जाते हें बहुत अच्छा लगता हे

बाल बच्चा भी खुश रहता हे नया वस्त्र लेकर के बाल बच्चा के साथ अपना फॅमिली हो करके होली मनाते हैं त्योहार बहुत अच्छा पर्व है होली एक ऐसा होली है प्रेम भी इसमें रहता है और खुशियाँ भी रहती हैं हर एक प्रकार का है बहुत अच्छा लगता है होली

लक्ष्मी पूजा भी बहुत अच्छा से होता हे सजाबट अपना कीजिए अपना ढंग से जैसे की सजाबट हुआ तैयारियाँ हुआ लक्ष्मी जी का फोटो या कलेंडर कुछ लाइये घर में अपना सजावट कीजिए पूजा त्योहार अपना कीजिए गाड़ी हो घोड़ा हो जो हो अच्छे से पूजा करना चाहिए लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी पूजा का तो हर एक अच्छा होता हे बहुत प्रकार से होता हे